सहरसामे एकटा बच्चाकेँ लेल जगह छै जतऽ लावारिस बच्चाकेँ राखल जाइ छै आ एकटा मण्डन स्मृति कए कऽ सेहो छथिन एकटा समुदाए जे किछु ने किछु पढ़ाई लिखाईकेँ काज ओहि इसकुलमे अपन लोक भेज कऽ करै छथिन आ ओ किछु सकारात्मके करै छथिन वृद्धआश्रम तऽ एतऽ छै नहि आ पलना घर सभ ई सभ हमरा नजरमे नहि अछि आ चैरिटीकेँ काज करै वला लोक देखि रहल छी आ अल्पसंख्यक समाजकेँ कल्याणकेँ वास्ते हमसभ जे गाममे रहै छिऐ तऽ नहि देखि रहल छी बान्हक भीतरमे सुनलियै हन जतऽ अल्पसंख्यक लोक छथिन तऽ तऽ किछु ने किछु छै चैरिटीकेँ काज भए रहलै हँ ओकर कल्याणकेँ वास्ते जेना तलाव छै भेलाही छै ई सब जगह पर एहन किछु नजर आयल हँ हमरा कखनो काल